दाथ' आबाद मावनायफोरा अनेख सिस्तेम जाबायलै गोदोनि बादि नांगोलजों गैला दा एवजेननायनिफ्रायनो गासैबो ट्रेक्टर गोदो नांगोलजों खस्थ' मावबोयोमोन आरो दा खस्थ'खौ माबोरै ट्रेक्टर जों मावो जेना गोदोथ' ट्रेक्टर नामखौनो मिथिफेरामोन नांगोलजोंनो आयौ सान्दुं अखा बिखुं मानजालायनाय थिफुलानाय एवनानै जाबोनांगौमोन दा बबेनिफ्राय ट्रेक्टर आ ओंखारजेनबोखो सोरबा बिदिनो एग्रिकालसार फोराव मालाय गोरोंफ्रा जगाजग खालामनानै बिदिनो सासे बिदिनो लाबोदाव लाबोदाव बिदिनो आरो बै बायदिनो सरखारा लाबोबाय आरो सोरबा बिदिनो लाबोबाय दा माने नांगोलजोंनो सोलिया आरो ट्रेक्टर मोसौजोंनो हालेवला रावबो बिदिनो दा ट्रेक्टर जों हालेवबाय फिनसे हालेवनानै आलि दानो आरो आलि दानबाय होबाय ओमफ्राय बिदिनो आरो फिनसे एवबावबाय गायबाय आरो गायनानै ओमफ्राय मोननाय समाव मा खालामबाय आरो दाना माबा मेचिन बो ओंखारलायबाय हाग्रा हाग्रा मेचिन ओंखारलायबाय आरो दा नोङो खामला मानसिजों हाब्लाबो मोसौजोंबो होनांला मारा होग्रा माबा मेचिन बो ओंखारबाय गारसनग्रा बजा अनेख सुबिदा ओंखारबाय आरो मानसिफोरनो खस्थ' गैला आबाद मावना जानायावबो आरो नै मुलि सारनाया गोदो आखाइजोंसो सारलाबायोमोन दाथ' आखाइजों रावबो सारला मेचिन ओंखारबाय अनेख रोखोमनि मेचिन ओंखारबाय हाग्रा राननायनि बबेबा आबादावबो सारजायो जाहैदों आबादा राना बिदिनिबो मुलि ओंखारबाय दा मता मति दानि जुगाव रावबो माने मानसियानो मावखाला आरो गासिबो माने मेचिन जों जाजोबबाय खस्त' खम जाबाय गासैबो मुलि बाहायजोबबाय मैगं थायगं होन सोब बुस्थुआवनो गासैबो मुलि बेबहार जाजोबबाय आरो खस्थ'आ खम जाबाय आरो दा सानना नायोबा आंथ' गोदोनि बायदिनो मोजां मोनोमोन नांगोलजों एवनायफोरजोंनो मोजां मोनोमोन बिदिनो जोंथ' नांगोलजोंनो मावनानै जाबोना बोरायलायबाय दा माथो खालामबावनांगौ नै जुगानो थिनबायबा रावबो नांगोलजों मावला मोसौआनो गैलाब्ला न'खरसेआव मासेआ मोसौआनो नुला गासैबो ट्रेक्टर जाजोबबाय इसे खस्थ'आबो खम गोलैबाय आरो बेफोरजोंबा थाब थाब जायो बिदिनो एवला एवलि मोसौजोंबा लेलाय लेलाय मोसौबो मानसिबो खस्थ' मोनो बेफोरबायदि सोलिजोबबाय संसारानो बेनो जाबायबाथ' आरो ट्रेक्टर जोंनो गासैबो सब जायगायावनो बेनो जाजोबबायबा जिखि आबाद मावा मानो बांसिन ट्रेक्टर जाजोबबाय दा रावबो नांगोलजोंनो हालेवखाला सोरबा नों गैथाराबाबो माबा मोनसे फाननानैबाबो ट्रेक्टर सो होथारगोनखि होथारनांगौ उफाय गैया आरो नोङो बिगासेयाव बिगासेलायनो सानसेयावनो बिस बिगा गाहाम एवनो हायोबा मोसौजोंथ' नों मा बेसेबां एवनो हानो नोंलाय हालिसे हालिनैजों बिगासेखौ खुनुरोखोम हागोन ट्रेक्टर जोंथ' बिगासेया दस मिनिट आनो लायागोनलै थाब थाब आवगायनाय मोन्थारो ट्रेक्टर जों ओंखायनो दा आजिकालि गासैबो ट्रेक्टर जाजोबबाय आरो आबादारिफोरना सुबिदा होबाय आरो नै दा गोदान गोदान मख'गासिनो दं गोदान गोदान लायगासिनो दं मता मति आबाद मावना जानायावबो बांद्राय खस्थ' गैला गासैबो ट्रेक्टर जों सोलिजोबबाय आरो गोदो जोंफोर माबादि खस्थ'यै सोलिबोआमोन आबाद मावनानै जानायाव आयु मालायनाव थानाय दिनफोराव नांगोल थिखांनो हाया हाया एवबोनांदों बे समावथ' ट्रेक्टर होननायखौनो सिनाया ट्रेक्टर जों हालेवना जानाया बारा गोबाव जायाखै आरो गोदो नांगोलजोंनो रानथाब खुथाबसो एवोमोन सोरबा माहाजोनब्लाबो बिदिनो हालिब्रै हालिबा दाहोना रुवाथि लायो ग्रोम ग्रोम गायो एखे हानायबाबो मानसि नाराबाबो मोसौजोंसो होयोमोन किन्तु दानि जुगाव बिदि गैला हानोबो मेचिन मारायावबो मेचिन जेरावबो मेचिन जाजोबबाय आरो मावनानै जानो थाखायसो मोजां सरल जाबाय खस्त' गैला दा जोंनि काहानिखौ बुंनांगौबाथ' जोबनो गैयालै सानसेयाव जोबा जोंथ' आंथ' लेखाबो रोङा जोंहा गोदो न'खराव बिराद गलाममोन एकेबारे उन्दैनिफ्रायनो मालायनाव थानानै जाबोनाय गामसा गांसे गाहामजोंनो जों मालायनाव थाबोनांदोंलै ओरैबायदि जोंना आफाया जौ फाग्लामोन सप्तासे गाहाम ओंखाम रसा नांनाङोमोन जोंहा गावहा जौवा लोंनोसै मालायनाव सेब जाना फैनानै जाहा रसा नांनानै था एखे आमिखाद नांलायनानै उन्दुबाय था गोबाग्लुंलायथारनोसै उदैआव ओंखाम गरसेबो गैला फाग्ला जेबो फिथाइ सामथाइबो मोनजाया ओरै एसेबां खस्थ'मोन आरो जोंहाथ' लेखा होननायखौनो सैखाया बोराया स्कुल आव थां स्कुल आव थांबानो बुनानैसो लायोमोन माबायदि स्कुल स्कुल नुबानो स्कुल होननायखौनो सैखायामोन आरो जोंना बोराया बिफाया ओमफ्राय बिदिनो जों इसे इसे देरबोनानै मालायनाव थाबाय मोसौ गुमला बायबाय बिदिनो मोसौ गुमनानै एसे देरनानै मालायनाव थालायबाय दाहोना थाबाय बिदिनो हालेवबाय एरै लावखारनिफ्राय देरबाथ' दाहोना थाबाय नालाय ओजोंहाय हालेवनो हायोबा बिदिनो हालेवनो हाबाबो गोदोनाथ' खस्थ'आ बेथनफ्राबो खममोन दाना बिदिनो जों देरै देरै देरनानै रिजार्भ आव खारबोबाय जोंहा हायाथ' गैखाया बिराद खस्थ' ओरैनो आदा बिघा गाहामल' हा बिदा फंबाय साब्रै गाहाम रिजार्भ आव खारबोबाय कुनुरुखुम हादान लाफैबाय हादानावबो मैदेरानो थानो हायाब्रा आयै उन्दुनो मोनखाया खस्थ' अखा थंब्लेर अर सुबाय थानांगौ मा जाबावगोन खाफाल नंलायलांनोसै जि खस्त' मैदेरनि जुनैनो अमब्रागुरियाव खारबोदोंमोन जोंहा जों एसे देरनानै जोंथ' थानो हाया मैदेरानो जेबो आबादबो मावनो हाया खेति आबादाबो आसु फोनो हाया मैदेरानो जाजोबो मैदेरनोसो मावना होनाय जायो दाना दिख्खार नांबाय आङो आंबोथ' इसे देरबायना ऐ मा जायगा थाफैखो दाहोना थानो लावखार थानो होननानै माहाजोन नागिरलाहैबाय आं रागाजों बिराद सिन्था खालामनानै गोदोथ' जानला मानला लाखायामोन नोङो नागेरनांगौसोमोन दाहोना लावखार थानांगौबा माहाजोनखौसो सोंलाहैनांगौ आरो खायसे माहाजोनफ्रा ऐ नों हानाय नङा ओन्दैद्राय नै ओरैबो होनगोन आरो सोरबा थादोलै मोसौफोर गुमलाबायनो नों मोसौ गुमनो हागोन दा होनगोन आरो औ होननोसै बिदिनो बेथनफ्राथ' खम खा बोसोराव पास महन गाहामल' उफाय गैया गैयाबा माथो खालामबावनो थानोसै बोसोरसे बिदिनो थायै थायै थानानैसो जों देरबोनानैसो सल'सोलै जोंनि न'खरनि काहानिया दा जों देरै देरै देरनानै जों बिदा फंबाय साब्रैया देरबोनानैसो जोंनि न'खरा एसे हां मोनबाय आरो ओमफ्राय बेबो एसे बेथन हरबाय बेबो इसे हरबाय बेबो इसे हरबाय स्कुल खौथ' गैखाया माबाथ' लेखाखौनो दांनो मोनफेराखै बेखिनायानो आरो जोंनि काहानिया बिराद कस्थ'थार दा जों इसे बिदा फंबाय साब्रैबो देरबोनानै आबाद मावनानै जानानै जों दा इसे हां मोनबोबाय आरो दा बांद्राय खस्थ' गैला बिदा फंबाय साब्रैनि बिथोराव जों इसे इसे हां मोनबोबाय आरो